कक्राझार जिल्लायाव दा बिरात न' माबा मोनसो गारथारदों मालाय माबाफोर मा होनो दानि गोदान सरकारनि न' मोनदों लुदों नाथाय जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनि न'फ्रा साहाथिं न'मा न' सान्जाहा बाख्रि सोनाबहा सौरा न' खोलाहा ओंखाम संग्रा न' थायोमोन आरो बेनि सेराव ओ बन दोनग्रा न' माइ बाग आह माबा मा होनो मोसौ गलि सोनाबहा नङाबा सान्जाहा बिदि थायोमोन आरो दाथ' गोदोनि दिननि माबायानो सोलायजोबबाय दा सोरबा बिल्डिं लुबाय सोरबा आर सि सि लुबाय आरो गोबां रोखोमनि गोबां मडेलनि न' लुबाय दा मानसिफ्रा समायनाबो जाबाय बोथोराबो सोलायबाय मालाय दा गासिबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोजोबबाय गोदो गोदायनि आबै आबौनि न'फ्रा गैला आरो दा बेवहायनो जोंबो बिदिनो सोलायनांगौ जाहैयो बायध्दथा जोंबो न' लुनांगौ मोजां न' मोजां साइज खालामनानै मोनसे प्लेन जायगा लानानै सा खोला सान्जा सोनाब लुनांगौ बा दैखर बाथरुम बायदिसिनानि थाखाय जोंहाबो गोनां जाबाय दोरखार जाबाय आरो दानो न' मोननायाबो मोनदों सोरबा सोरबा न'खरआव जाथि बंस' बिदा फंबाय भाइ बाहागि सोरबा न'से न'नै न'थाम गाहाम भाइ बाहागोफ्रा मोनदों नाथाय जोंनो होआ जा जोहा सरकारनि माबाफोरखौनो जोंनो बांसिन होआ दा जोङो दा खस्थ' मस्त' जों जों सोलियो आरो न' जोंनि थाखा जोंनो न'फोरखौ लुलाबायनानै लायो जेरै गोसो एरै